साढ़ै मड़ो बूह्टे लग्गे स्येऊएं दे में आपूं लाए दे ते बड़े बड़े शैल होआ दे बूह्टे ओह् बड़ी फुल्ल पौना लग्गे उसी गोड्डी कीती उ'नेंगी महाराज दूआ देखभाल कीती असें उं'दी सेवा कीती शैल अगले साल ते लग्गा नी ऐ हा ओत्त किश बी दो चार साल होऐ असें उनेंगी लांदे परवरिश करदे उं'दी पर कक्ख नी आया ते नेईं किश गल्ल फ्ही असें महाराज उनें गोहा छोआ खाद खुद बगैरा जेह्ड़ी दिंदे ओह् बी दिंदे दूआ महाराज स्येऊ होई गे कोई गरगल होई गेआ कोई मर्चे दे बूह्टे फुल्ल पौना लग्गे अद्धे उनेंगी आस्ता आस्ता फ्ही असें सोचेआ कि अस करने आं इं'दी परवरिश खुशी होना चाहिदी असेंगी बी अस साढ़ै सब किश लग्गै साढ़ै सारा किश होऐ असें बड़ा परवरिश कीती उं'दी बूहटे दी बेचारी बड़ी खुशी आह्ली गल्ल ऐ स्येऊ बी लग्गा दे पाला हा बचाए पाला हा बचत कीती उं'दी असें ओह्दे चबक्खै बूह्टे दे टींगर छींगर बगैरा दित्ते उनें गी बन्ने ओह् शैल करी उप्परा दा फ्ही पक्का हाल लाया ओह्दे बाहरै फ्ही उं'दी सेवा कीती फ्ही हैल शैल बगैरा दित्ता उ'नेंगी दूआ बूह्टे फ्ही फुलना लग्गे फ्ही असेंई बड़ी खुशी होना लग्गी कि अस बड़े खुश लोक आं साढ़ै इ'यै दिंदे हे अस लोक देसी लोक जेह्ड़े हैन इ'यै देना होंदा गोहा साढ़ै गोहा बी होंदा अस ओह् बी देई सकने माल मूल रक्खे दे असें पैरुं रक्खे असें डंगर रक्खे असें मेहीं छेहीं बी रक्खी दियां सारा किश रक्खा बथ्हेरा किश ऐ साढ़ै हून बड़ी खुशी होआ दी असेंगी साढ़ै सेब लग्गी जान फुल्ल पेई जान अच्छी गल्ल ऐ दुनिया च बंडी जंदा आदमी चीज गी दुनिया गी देई सकदा आदमी कि आओ लोको साढ़ै बी दिक्खो साढ़ै बी सब किश लग्गा दा

साढ़ै बी बथ्हेरा किश ऐ लग्गा टमाटर लान्ने आं अस कोई भट्ठा बगैरा लाने आं भट्ठे बी होंदे साढ़ै टमाटर बी होंदे सारा किश होंदा ते अस लोकें गी फ्ही सद्धियै दिन्ने बी उ'नेंं के लैओ लोको साढ़ै बी चक्खो देसी सब्जी कदेही होंदी कदेआ सोआद होंदा इसी अस एह् थोह्ड़े चाह्न्ने कि अस आपूं ई खाचै अस लोकें गी देई सकने कि आओ साढ़ै दिक्खो साढ़ै सेब लग्गे दे साढ़ै मर्चां लग्गी दी आं ते लेई जाओ तुस बी खाओ भला कदेआ सोआद होंदा इ'नें सब्जिएं किन्नी अच्छी सब्जी होंदी गरगल बी लग्गे अगले साल लग्गे नी इस साल लग्गे दे फुल्ल पेदा दूआ एह् एह् साढ़े कम्म असें गरीबें लोकें इ'यै कम्म न असें इ'यै जिमींदारियां कीतियां ते एह्दे च ही गुजारा करना असें ते इ'यै पालने पोसने ते इ'यै ते खुशियै कन्नै अस दिन कट्टा करने